हैलो नमस्ते नमस्ते आं सनाओ आं ठीक ऐ एह् तुसें फोन कीता एह् कुत्थुआं नंबर थ्होआ तुसें ई अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सनाओ कुत्थां जाना तुसें कनेही नेहीं जगह तुसें घुम्मनी ते कुत्थें रौह्ने तुस ते अच्छा अच्छा बहोत जादा किन्ने किन्ने बंदे किन्ने बंदें जाना ते बिग गड्डी ठीक ऐ तां खर्चा किश जादै पेई जाना इंया किश इक्क बंदे दा स्हाब लाई लैओ तुस दस्स ज्हार पेई जाना अट्ठ ज्हार बड़ा घट्ट ऐ ते गोवा बड़ी दूर ऐ ते उत्थें बी गड्डियै दा खरचा रौह्ना बौह्ना बड़ा ते पर बंदा दस्स ज्हार रपेआ खल्लै ई निं होंदा ऐ दिक्खी लैओ तुस ते घर सनाओ ते भी करी लैयो गल्ल ठीक ऐ